وہ چیزیں جو مجھے خوش کرتی ہیں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن سے مجھے خوشی ملتی ہے لہٰذا کچھ چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں خاص کر کے مجھے فلمیں اور ناٹک دیکھنا کافی پسند ہیں ابھی حال ہی میں میں جو ہوں ایک کورین ناٹک دیکھ رہا ہوں اس کا نام ہے منی ہیسٹ جوائن اکنامک ایریا لہٰذا یہ جو ناٹک ڈرامہ ہے یہ ایک اسپین کے ناٹک کے اوپر بنایا گیا ہے تو اس کے اندر یہ دکھایا ہے نو چوروں کا گروپ ہوتا ہے ان میں ایک باس ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے پروفیسر اور باقی چور اس کے انڈر کام کرتے ہیں تو یہ آٹھوں چور مل کر وہاں جاتے ہیں کوریا کے منٹ میں جہاں کہ نوٹ چھپ رہے ہوتے ہیں تو پروفیسر کے کہنے پہ یہ لوگ اس منٹ کے اندر گھستے ہیں اور وہاں چوری کرتے ہیں وہاں یہ لوگ اپنے نوٹ چھاپتے ہیں اور وہ نوٹ چھاپ کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ بہت چوری کرتے ہیں یہ دکھایا گیا ہے اس کوریا کے ڈرامہ میں